असां पहिरीं ट्रेन ट्रेन जी टिकेटूं व वठी वञण लाइ असां पहिरीं लाइन ख़ुदि ई लाइन लॻाईंदा हुआसीं अॼुकल्ह उहो जे ट्रेन आहे बस आहे जे सिनेमा में वेंदा हुआसीं जे लाइन लॻाइणी पवंदी हुई अॼुकल्ह असांखे लाइन लॻाइण जी ज़रूरत ई कोन पए असांजी मोबाइलुनि ते ई पाण पाण ऑटोमेटिक मेसेज अची वेंदा आहिनि मेसेज अची वेंदा आहिनि ऑनलाइन टिकेटूं अची वेंदियूं आहिनि असांजे ख़ुदि जूं अॼुकल्ह अहिड़ी कोई ज़रूरत सभु मोबाइल ते अची थो असां पहिरीं बैंकुनि में वेंदा हुआसीं कलाक कलाक ॿ ॿ कलाक लाइनूं लॻाईंदा हुआसीं अॼुकल्ह बैंक सभु सिस्टम अलॻि थी वियो आए टेक्नोलोजीअ जे हिसाब सां हर शइ पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां थी वई आहे मूंखे अॼुकल्ह पेसनि लाइ मेसेज अची वेंदा आहिनि अॼुकल्ह हर शइ अची वई आहे इन में जे अॼुकल्ह ट्रेन जीअं पंहिंजी ट्रेन ते पंहिंजी कीअं लाइन लॻाईंदा हुआसीं भई पाण लाइन लॻाए करे टिकेट वठंदा कलाक कलाक बि ॿ ॿ कलाक लॻंदा हुआ पें खे टिकेट वठण में अॼुकल्ह उहो बि ऑनलाइन सभु ऑनलाइन थी वियो आहे घरु वेठे सभु असां घरु वेठे सभ कम थी थो वञे जे बस जी हर शइ में सभु सहूलियत अची वई आहे टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां सभु सहूलियत आहे पंहिंजे हिसाब हा अगरि सिनेमा में हर शइ मुम हर शइ अची वई आहे इन में टेक्नोलॉजी असां सुठी टेक्नोलॉजी अची वई आहे जीअं हर शइ में टेक्नोलॉजी हलंदी आहे जीअं किथे अॼुकल्ह ज़रूरत कोन पवंदी आहे जे जीअं मोबाइलनि ते पाण ऑटोमेटिक पैसा अची विया आहिनि जीअं पंहिंजे हिसाब सां करे सघूं जीअं कलाक कलाक ॿ ॿ कलाक पाण मोबाइलुनि ते वेठा हुंदासीं गॾु बैंक मां जो पेसा कढायो टाइम लॻंदो अॼुकल्ह इहो सिस्टम बि ख़तम थी वियो आहे पंहिंजे मोबाइल असां ख़ुदि जे मोबाइलनि ते अॼकल्ह सभ थी वियो आहे जे सभु सिस्टम अॼु टेक्नोलोजीअ जे हिसाब सां